आं आंनि बिबार बारिखौ सामलायनायाव ओरैनो फिसा फिसा गोबां जेंना सहायनो गोनां जायो जेरै बिबारफोराव होनो हासारनि गोनांथि जायो हासारखौ माब्लाबा माब्लाबा नागिरबाबो मोना आरो लोगोसे बिबारफोरा बिबारफोरखौ गायनानै मोजाङै सामलायनानै रोदोमहोनानै सामलायबाबो बोरमा मोसौफोरा माब्लाबा माब्लाबा अरस'नानै गालाङो बेवहायनो बिबाराबो थैयो फुलिफोरा ओमफ्राय आरो मालाबा मारकेटफोरनिफ्राय बायनानै लाबोयोब्ला न'आव लाबोयोब्ला मालाबा बिबारा लराय लह्राय लाङो ओमफ्राय बेबादिनो फुलिफोर बायनानै गायबाथाय माब्लाबा माब्लाबा थाङाबो लोगोसे बिबार बिबारखौ गायनानै दै आरि होनो रोङाब्लाथाय बावगार लाङोबाथाय बिबारा बेवहायनो थैयो आरो बिबारखौ